हायो आं आबाद मावनाया आं जावफ्ले मुफ्ले बायदिसिना खालामनानै हासार होनानै बेफोरखौनो आं आबाद मावो आरो बेफोरजोंनो गायनानै फुनानै आङो जानो हायो नखरफ्रोमबो गादसिबो जोंहा गैथ'वामोन बे समाव आङो खुनुरुखुम बिदिनो मावै दाङै जानानै फानोबो नवावनो मोनजायो आरामसे बेजोंनो सलिजोबो आङो आबाद खालामनाया जाबाय मावनाया मैथा बायदिसिना खुबैयो आरो फाथो आरो लाफा दासिमबो दङ आंनाव दुनदियाबो गोललै गोललै फानजाबाय दायो बेफोरो आंनिनो आखाइनि हाबा आं बेफोरखौनो सानो फाननानैबो जोंहा खरस बरसबो मोनजायो आं बेखौनो बुङो आंनिनो देहा आंनिनो सोलेर आं बेफोरखौनो मोजांबो मोनो मावनो दांनोबो आं बाया आबादा थारमाने आं मावनाय समाव थांनाय आसिन खाथि आरो नैबे बैसाग मास दिनावबो बेफोरखौ दिहुननो हायो आरो मोजांबो मोनलाङो दैजो अखाजो थांजोबो लाफाबाबो मैथाबाबो गासिबो मोनजोबो दै नांगौ खिन्थु दा जोंनाव बेफोरनो थिबखलनिफ्रायसो मिसिन मोनसे खुनुरुखुम बायनानै आं दैखौ होनो हायो मेसें बोथोराव आङो मा मा आबाद खामनो हायो आं बेफोरखौ बुंनो हायो दाबो मानोहोनोबा जोंना मेसें बोथोराव बे मैगं थाइगंआनो गोनांसिन जायो आर दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय फुनाय आरो मेसें बोथोराव जुखामखौ जोंबो गायो बेफोरनो जोंनि गोनांथि जुखाम फोरखौ जों गायनाया बहुद गोनांथि जायो थारमाने खस्थ'बो दं जों खामला लानानै गायनांगौ जायो बिगानै गाहाम गायो बेफोरखौ जों दायो फाननो मोनबाय मोजाङैनो बेफोर थसेआवनो दसथाखा गाहाम माने जुखामखौ गायनांगौबा जोबोद मुलिबो बाहायनांगौ जायो आरो खसथ'बो दं आङो बेखौनो बुंबाय जोङो जुखामखौ गायनाया जों हाथाइनिफ्रासो माबायो लाबोयो बेगरखौ बिनिफ्राय जों गायो आरो बिनिफ्राय थांबाथाय मुलि होनांगौ जायो दै बो होनांगौ जायो